स्कूल में मेरी मनपसंद विषय इतिहास था और इसमें मुझे बड़ा मनोरंजन और आनंद आता था क्योंकि इसमें पूरी इतिहास और प्राचीन समय में जो हुआ हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारी संस्कृति में क्या बदलाव हुआ उसको बड़े रोमांचक तरीके से पढ़ने में मज़ा आता था इसमें सबसे अच्छी बात इतिहास में यह थी की इसमें हमारी संस्कृति को पूरा विविध तरीकों से समझाया है कि हमारी पुरानी संस्कृति में कौन कौन से योद्धा और कौन कौन सी समुदाय ने हमारे ज़मीनी स्तर पर क्या क्या वर्क किया इन्होंने कितने युद्ध ऐसे लड़े जो हमारे भारतवर्ष के लिए इन्होंने हम पर प्राण न्योछावर किए इतिहास में मुझे सबसे अच्छा नाम जो लगता है वह महाराणा सांगा और रानी दुर्गावती रानी झांसी की लक्ष्मी बाई ईन लोगों का नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी युवा जो हुए उनको भी पढ़ कर मुझे बहुत आनंद आता था इतिहास विषय मुझे इसलिए बहुत पसंद है और मैं स्कूल में अपना पसंदीदा विषय के रूप में इसको चुनता था